बल्ब का जो पॉजिटिव रिव्यू है बल्ब जलाने में उपयोग किया जाता है अगर कमरे में अंधेरा होता है तो हम बल्ब का उपयोग करके अपने पूरे रूम में जो है रौशनी फैला देते हैं अगर हमें कहीं जाना है तो हम जो है जो टॉर्च में जो बल्ब लगता है उसका उपयोग करके हम अंधेरे को दूर कर सकते हैं और जो है को अपना काम कर सकते हैं ओ अगर पढ़ना है पढ़ने के लिए अंधेरे में हम नहीं पढ़ पाते तो इसलिए हम जो है बल्ब जला कर हम पढ़ाई कर सकते हैं